हां जी दकान मेन बजार च गै सवेरे ञारां कोला लेइयै बारां बजे तगर खु'ल्ली दी गै होंदी ते शामीं चार बजे दे बाद कोई छे ज्हार रपेऽ हारा लग्गी जाना छे ज्हार बी ऐ अट्ठ ज्हार बी ऐ तुस केह्ड़ी करानी ऐ तां ओह् त्रै चार दिन औना पौना फ्ही हां पैह्ले दिन दोआई शुआई लानी ऐ फ्ही साफ सूफ करने हां हां ओह् पैह्लें साफ गै करना पौनी उ'यै तां गै आक्खा नी दो त्रै दिन औना पौना साफ कराने आस्तै दोआई शुआई लोआने आस्तै हां फ्ही बाद च गै भरोने ओह् तिन चार दिन बाद गै अच्छा जी ठीक ऐ